हँ अन्धविश्वास पर अन्धविश्वास पर इएह भेल जे अखुनका युगमे बहुत डाइन भए गेल यऽ तऽ डाइन भए गेल यऽ तऽ ओ डाइनसभ जे छै से नीक ककरो देखय लऽ नहि चाहैए जेनाकि अपना घरेमे जे छै आब केओ डाइन आबि गेल जेना पूतोहूए आबि गेल डाइन कि बेटिए दोसरोक घर गेल आ ओहिठमासँ सिखके चलि आयल तऽ बेटिए भए गेल डाइन तऽ ओसभ जे छै आब जेना आगूमे जे कोनो आब जेना दिअरेके बियाह दुरागमन भेलै कि बेटिएके बियाह दुरागमन दोसर बहिनेके बियाह दुरागमन भेल तऽ आब जेना दिअरेके कए देलक जे अपना पति पत्नीमे एकता मिलान नहि रहल आब ओहिलऽ घर बेचैन जेनाकि बहिनमे भेल तऽ बहिन बहिन जमाएके या बहिन बहनोईके एतेक मतभेद कए देलक जे दुनुमे एडजेस्टे नहि रहल झगड़ा लड़ाई मार पीट भागा पड़ै बहुत किछु भए जाइए तऽ लोक